गांवांनी तशे खेळ अशे तशी सुविदा नाशिल्ली पूण तरी आसतना भुरगीं सगलीं खेळटाली आनी खेळून आपले खूब तरेचे खेळ खेळून दुसरे कडेन वचून इंटरनॅशनल खेळ खेळटाली प्लस मागीर आनी खंय कितेंय अशें कोम्पिंटीशन म्हणजे स्पर्धा आसली जाल्यार तितून भाग घेवन तीं खेळटाली आनी ते तशेंच हें करून तीं खेळून खेळून तांचे तेमी आपल्याची लायफ जगताली आनी प्लस तांच्यो त्यो समज कोणा कडेन गरिबांचे हाका लागून तांचे कडेन पयशे चड आसनाशिल्ले की तांकां शिक्षणांक बी अशें हें करूंक सो तीं खेळोनूच तांचे आख्खें लायफ हें करतालें मोबायल्स बी तशे नाशिल्ले सो ते लायफ तेंचें खेळुनूच तांच्यांनी तें काडलें